कोंकणी भास संस्कृतांतल्यान जल्माक आयल्या कोंकणी भाशेचें व्याकरण तिका हेर भासां परस वेगळी करता कोंकणी भाशेतल्यो वेग वेगळ्यो बोलयो भाशेंत आनी रुची हाडटा देखीक क्रिस्तांव बोलयेंत पाय म्हणल्यार बापूय पायचेर अनुस्वार येत येत तर ताचो अर्थ बदलता क्रिस्तांव बोलयेंत मांय म्हणल्यार आपली आवय आनी हिन्दू बोलयेंत मांय म्हणल्यार घोवाची वा बायलेची आवय हेच बरोबर जायत्यो उतरावळी आसात जशें काणकोणांत बोर म्हणल्यार मासाचो कुडको आनी ताचो अर्थ जाता कोंकणी भाशेंत जायत्यो म्हणी आनी ओपारी आसात जशी सगळे लोक घरा आदी एकाद्रो मनीस हेरां परस विचित्र वाचप्यांक ही ओपार म्हणटात कोंकणीची व्याकरणीक बांदावळ खाशेली आसा कोंकणींत अलिंगी उतरां फाटल्यान येवपी क्रियापदाचेर अनुस्वार येता जशी हांवें तें आप्पोल खालें आदी